जोङो गोदो गेलेयोमोन बिदिनो उन्दै समनिफ्राय आरो जोङो गोदो बारा बेरायनो रोङामोन उन्दै समाव दानि बोथोरनि आरो गथ'फ्रा बेराययो जों बेरायला बायामोन ना गोदो उन्दै समाव गोदोनि समाव आरो जोङो गोजान गोजान जायगायाव जों बेरायनो हायामोन आरो गोदोनि समावथ' आरो बेरायनाय होन्नायआनो गैयामोन ना दा जोङो बिदिनो उन्दै समनिफ्राय आरो बेरायनायखौनो जों नुबोवाखै जोङो बिदिनो मावो जायो थायो बिदिनो बिमा फिफाफोरनो मावनानै होयो आरो जोङो इसिबांबो फरायनो मोनाखै आरो गेलेनाय थानाय बिदिनोमोन आरो जोङो जोङो मोनसे जायगायाव थाङा थांबाबो दिनै बिमा बिफाया बेराथ नागेरोमोन आरो ससे लामायाव थांबानो जोंखौ नागिरोमोन जों बहा थाङो बहा मायो जों जोंखौ नागिरोमोन आरो बिमा बिफाया गोदोनि मानसिफ्रा गन लायै लायै नागिरोमोन ना गथ'फोरखौ गेलेबा जोङो एसे देरनानैसो जों बेरायनो हादों थाबायनो हादों बिदि गोदोनि दिनाथ' आरो बोराय बुरैया अख्रा ना गेलेबाबो बुनानै लायोमोन बेरायनो होआमोन दा जोङो जों बारा बेरायला बाया नालाय दा बिदिनो उन्दै जों बे न'आव थानायानोसै आरो जेब्लाबो जोंनि आरो गामियाव आरो बोराय बुरैआ अख्रामोन नालाय जोङो बेरायनो हाया थांनो हाया बिदिखायनो गोजान जायगायावबो आरो बेराय हैया गेलेयामोन आरो जोङो जोंनि बोथोराव बिदिनोखामोन बिमा बिफानि सायाव गेलेनानै बारा मोनजा बोयाखै आरो जों बेलेख गुबुन माबायावबो थांलाबायामोन